हैलो नमस्कार सर जी हाँ जी उसमें सर आपको लेसन देने पड़ेंगे बच्चों को सात दिन के लिए एक्स्ट्रा क्लासेज चलेंगी आपकी मतलब जब इसको ख़त्म हो जाएगा अपना तो उसका का मतलब एक घंटे लेट आपको बच्चे छोड़ने है और लास्ट में जब छुट्टी हो जाएगी न उसके बाद एक घंटा एक्स्ट्रा क्लास लेनी है हाँ उसमें बच्चों को हमें मतलब जी के कोश्चन बताएँ जनरल नॉलेज वाले नहीं एक वीक का है सर हाँ जी उसमें आपको पहले करौली छेत्र से राजस्थान फिर भारत फिर विदेश के भी सब जी के कुस्चन मतलब आपको किलियर करवाएंगे अच्छे से हाँ जी हाँ इतिहास के बता देना वह बालकों को सात दिन बाद पहले इसको कम्प्लीट कर देना उसके बाद मैं आपको उसके बारे में बता दूँगा हाँ एक वीक चलेगा कम्प्लीट आप सामाजिक विज्ञान के टीचर हो तो आप और मतलब और टीचर भी रुकी रहेंगी वह भी कुछ जर्नल नॉलेज वाले चीज़ें बताएंगे बालकों ने ये टेंथ और एट और फ़ाइव हाँ जी हाँ जी और यह के एग्ज़ाम में हमने वाले जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान की तो हमारे स्कूल से कुछ बच्चों को हम भेजेंगे जिसमें पारसीपेट होंगे इसलिए उनको मतलब कुछ सिखाया जाएगा इसलिए थोड़ा ज्ञान होना चाहिए उनको भी हाँ एक घंटे का आपका रहेगा और और टीचरें जो गणित इसके इंग्लिश की इनका आधा आधा घंटा का रहेगा हाँ जैसे आप टेंथ को ले रहे हो वो फिफ्थ को ले लेंगे और ऐट्थ को ले लेंगे ऐसे चलता रहेगा हाँ जी और सर आपको डेली सात दिन छुट्टी नहीं मिलेगी आपको सात दिन आना ही पड़ेगा कैसे भी अनी कंडीशन हाँ एक्स्ट्रा पेमेंट दिया जाएगा आप सभी को

के सर मंडे से स्टार्ट करेंगे हाँ आने वाले मंडे से और अगले मंडे तक हाँ जी धन्यवाद